गथ'फोरनि आखिनाय एबा गाब सावगारि सोरजिनाय आरो आरिमु जागाय जेननायनि बैसोया जाहैबाय बा द' स्नि बेबायदि बैसोनिफ्राय जोंनि गथ'फोरखौ फोरोङोब्ला बिसोरो फिउसाराव माने इउन जोलैयाव बिसोरो बासिनै रोंहैनायनि आसाया थायो आरो गथ' समनिफ्रायनो बिसोरो सोलों सोलों लाङोब्ला उननि समाव साबसिननिफ्राय साबसिन जाहैयो मोनसे खाबु थायो